ہمارے علاقے میں روایتی تین کھیل ہیں جو کافی مشہور ہیں سب سے پہلے تو وہ بچے ہم لوگ جب بچے تھے تو کبڈی والا کھیل آپس میں کھیلتے تھے جس میں دو ٹیم بنتی تھی اور دونوں ٹیم کے طرف کے لوگ اپنے اپنے حلقے میں جا کر کے اور کبڈی کھیل کر کے ہم لوگ اس کا لطف اور مزہ لیتے تھے اور دوسرا جو روایتی کھیل ہمارے علاقے میں رائج ہے ہمارے اس عرف کے اندر میں وہ ہے کرکٹ کا کھیل جو آج کے موجودہ زمانے میں کافی مقبول ہے تو اس کے اندر گیارہ پلیئر ہوتے ہیں چند اس میں بیٹسمین ہوتے ہیں اور چند بولر ہوتے ہیں اس میں ایک کپتان ہوتا ہے اور ایک ایک وکٹ کیپر ہوتا ہے اور گیارہ گیارہ افراد پر مشتمل دو ٹیمیں تیار ہوتی ہیں اور دو ٹیمیں مل کر کے بیس اوور یا یا جو جتنا طے ہو جائے اتنے اوور کا وہ میچ کھیلتے ہیں تو یہ دوسرا کھیل ہے جسے ہم کرکٹ کا کھیل کہتے ہیں اور ایک کھیل ہے جسے ہم فٹ بال کا کھیل کہتے ہیں جو لوگوں میں کافی مشہور ہے اور لوگ اسے بڑی پسندیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کھیل کا لوگ آنند لیتے ہیں اس میں بھی گیارہ گیارہ افراد پر مشتمل دو ٹیمیں ہوتی ہیں اور دونوں ٹیموں میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ کام کرنے والے ہوتے ہیں جیسے کہ گول کیپر ہوتا ہے اور اس کے ٹھیک سامنے ڈیفینس ڈیفینس کرنے والا ہوتا ہے اور درمیان میں کھلاڑی اپنی جگہوں کو متعین کرتے ہیں اور اپنی متعین جگہوں پر وہ رہ کر کے جو ہے دفع کرتے ہیں اور آپس میں اس کھیل کو انجام دیتے ہیں